میں نے جو سب سے زیادہ آرامدہ چھٹی لی تھی وہ سالانہ کی چھٹی تھی اور وہ اتنی فرحت بخش اس وجہ سے ہو گئی کہ میں نےاس میں کئی خوبصورت مقامات کے سفر کیے خوبصورت مقامات کے سفر ساحل سمندر پہاڑی علاقے یا پرسکون قدرتی مناظر عموماً آرامدہ چھٹیوں کا حصہ ہوتے ہیں خوبصورت مناظر اور قدرتی ماحول لوگوں کو سکون دیتے ہیں اور انہیں روزمرہ کی زندگی تیزی سے دور کرتے ہیں پریشانیوں سے آزاد ایسی جگہیں جہاں آپ کے روزمرہ کے کاموں اور پریشانیوں سے دوری ملتی ہو وہ عام طور پر زیادہ آرامدہ محسوس ہوتی ہیں آرامدہ چھٹیوں میں ایسے مقامات شامل ہوتے ہیں جہاں آپ کو آرام کرنے خود کو دوبارہ تازہ کرنے اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے پرسکون ماحول چھٹیوں کے منزل کا ماحول پرسکون ہونا جیسے کہ کم ہجوم خاموش علاقے اور قدرتی مناظر آپ کی سکونت کو بڑھاتا ہے اور تناؤ کو کم کرتا ہے ذاتی وقت چھٹیوں کے دوران ذاتی وقت گزارنا جیسے کہ کتاب پڑھنا یوگا کرنا یا صرف خاموشی سے بیٹھنا آپ کی ذہنی اور جسمانی حالت کو بہتر بناتا ہے خاندان یا دوستوں کے ساتھ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا ان کے ساتھ ہنسنا ہنسانا اور مل کر نئے تجربات کرنا چھٹیوں کو مزید خوشگوار بنا دیتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمالیہ کے پہاڑیوں میں چھٹیاں گزارتا ہے تو اس کی آرامدہ چھٹی کا سبب بھی ہو سکتا ہے قدرتی مناظر خوبصورت پہاڑی مناظر اور قدرتی خوبصورتی پرسکون ماحول ہجوم اور شور شرابے سے دوری ذاتی وقت فطرت کے قریب رہنا قدرتی ہوا میں سانس لینا اور خود کو دوبارہ تازہ کرنا یہ عناصر کسی بھی چھٹی کو آرامدہ اور فرحت بخش بنا سکتے ہیں